कांय जाण धर्माचो फायदो घेवन राजकीय ताण निर्माण करतात आनी तशें धर्माचो वेवसाय पूण वेवसाय म्हणून वापर करतात अशें म्हाका जाल्यार दिसता कांय जाण आमचो धर्म जो घेवन ताजे खूब तरेचे वेवसाय करतात आनी जो खरोच बरो न्हय आनी आमचो जो धर्म आसा तो आमी तांकां फॉलो करपाक जाय आमच्या धर्मान अशें खंयच सागलें ना की आमचो धर्माचो उपाय करून तुमी पयशे कमयात नाजाल्यार आनी कितें करात आमचे धर्म आमी टोटली कंप्लिटली

सो राजकीय कारण सुद्दां करतात आमच्या आमच्या गोंयांत सद्याक हिंदू मुस्लीम आनी कॅथलीक लोक रावता आनी जे कँडिडेट आसा ते आपूण जर तो जर हिंदू जाल्यार तो फकत हिंदुकूच सपोर्ट करता कॅथलीक जाल्यार फकत कॅथलिकाकूच सपोर्ट करता आनी थोडे जे आसात जे कॅथलीक ते आप आपल्याक कनवर्ट हिंदूक कनवर्ट करूं सोदतात

तसो वेवसाय सुद्दां करपाक जायना आनी राजकीय ताण सुद्दां निर्माण करपाक जायना जें कंप्लिटली रॉंग आसा